स्कूल जे ॿारनि खे सेखारण जे लाइ कला लाइ शिल्प जी क्लास हफ़्ते में हिक दफ़ो लॻंदी आहे जंहिंमें ॿारनि खे कला सां गॾु गॾु शिल्प जी बि जानकारी ॾींदा आहियूं जीअं नंढपिणु में गुॾियूं ठाहिणु पेपर जा गुल ठाहिणु पेपर सां नंढी नंढियूं लिफ़ाफ़ा ऐं ब बास्केट ठाहिणु घणो ई कुझु ज्ञान ॾींदा आहियूं ॿारनि खे त उहे बि सिखंदा आहिनि सही तरहं